اردو زبان کی بنیاد برصغیر میں پڑی خاص طور پر دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ زبان فارسی عربی اور ترکی زبانوں کے اثرات کے تحت پیدا ہوئی جب مغلیہ سلطنت برصغیر میں قائم ہوئی تو مختلف زبان اور ثقافتیں یہاں آئی مقامی زبان پراکرت سے اردو نے بنیادی ڈھانچے حاصل کیا جبکہ الفاظ ادب اور رسم الخط فارسی و عربی اثر انداز ہوئیں فارسی کئی صدیوں تک ہندوستان کی عدالتوں اور علمی دنیا کی زبان رہی جس کی وجہ سے اردو میں اس کے الفاظ اور انداز شامل ہو گئے اردو کا رسم الخط بھی فارسی عربی ہے بہت سے اردو الفاظ جیسے محبت علم ادب کتاب عربی یا فارسی سے آئے ہیں مغلوں کے ذریعے اردو میں ترک زبان کے کچھ الفاظ اور ثقافتی انداز داخل ہوئے جیسے فوجی اصطلاحات اور لباس کے نام